औ साहनि औ साह औ दे बुं

औ माने नोङो नोंथाङा साहा बागान गायनो माबा लादों नामा एसे आसनिखौ लादों नामा अ बिदिब्ला साहा बागानिफ्राय आङो इसे नोंनोहाय मिथिहोनो सानबाय नोङो साहा बागान गायनोब्ला नोङो ओरैनो जोंनि दिसथेन्सखौहाय माने जोङो ओरैनो माबा गायनांगोन साहा फांसेयाव जोङो थिन फुट जोंङो थिन फुट गायनांगोन थिन फुट गायनानैहाय जोंङो औ औ जों ओरैनो बिगायावहाय जोङो हाजार एगार'स' जोङो बे बागानखौ जों सोनो हायो आरोबाव गायनो गोबां माखासे जोंहा माखासे बिफांखौहाय ग्र' खालामनो थाखाय एबा जौगाखांहोनो थाखाय जोंहा नांगौ बायदि जों माखासे हासारफोरनि गोनांथि दं आरो जों बे हासारफोरखौ होयोब्ला एबा जों बे हासारफोर होयोब्ला आरो दैफोरखौ जों नांगौ बायदि होयोब्ला जों मोजां दिनै बे साहा बागानखौहाय जों दिनै गायनो हागोन आरो नों नोंथाङा गायनो थाखाय टारगेट खालामदोंब्ला बे साहा बागान फांसेयावहाय जोंङो दिनै सय सात थाखानिफ्राय लानानै जों बार' थाखा सिमाव जोङो फाननो हायो आरो आरो नोंथाङा नोंथाङा नांगौब्ला जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो लांफैनो हागोन आरो बेखिनियानो ओरैनो औ गायनायफ्राथ' जोङो गायनो हायोब्ला जोङो सिजोनखौ लायोब्ला जों मैना एप्रिल मासखौ जों गायनो हायो एप्रिलनिफ्राय औ ओरै मार्स जोबनानै एप्रिल मे बे समाव गायोब्ला जोंनि थाखाय आबादफ्रा इसे मोजां जोङो अखाफोर मोनगोन आरो मोजां जों बिफांखौहाय खिलिहोनो हागोन आरो मोजां रोदोम होनो हागोन नांगौबादि नोङो बेखौ गायनानैहाय नों बेखौ नोंङो बेखौ गायनानैहाय नोङो बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथामनि उनावहाय नोङो बेखौहाय माने बाहायनो हागोन आरो औ थिन बोसोरनि गेजेरावहाय नोङो बेखौहाय बाहायजेन्नो हागोन खाजेन्नो मोनगोन आरो औ दे औ दे औ